میں میں آپ لوگوں کو لوگوں کی ذہنی پریشانی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ وبا پھیلی ہے کورونا کی تو لوگ اکثر و بیشتر اس شش و پنج میں پڑ چکے ہیں کہ ہاتھ دھونے ہیں منھ دھونا ہے ماسک لگانا ہے وغیرہ وغیرہ جب کہ یہ گائڈلائن اسی وقت ختم ہو گئی تھیں جب دہلی ڈی ڈی اے دہلی ڈی ڈی ایم دہلی ڈیزاسٹر مینجمینٹ نے بتا دیا تھا کہ اب کورونا ختم ہو چکا ہے اب نئے نئے ویریئنٹ آ رہے ہیں لیکن سینیٹائزر کی دوکانوں پہ سینیٹائزر دھڑلے سے مہنگے ریٹ میں من چاہے بک رہے ہیں لوگوں نے گھر میں ہی ماسک بنانے شروع کر دیے ہیں میں نے خود نے کپڑے کا یوز کیا ہے پڑوس کے ایک رشتے داروں نے ایک مشین لگائی جس میں جس کپڑے کا ماسک بنایا جاتا ہے وہ کپڑا نہیں وہ پلاسٹک کی ایک قسم ہوتی ہے اس قسم کے ماسک بنانے شروع کرے ہیں اور کاریگروں کو بٹھایا ماسک بہت بک رہے تھے مارکیٹ اچھی چل رہی تھی لیکن کاریگروں نے دیکھا کہ یہ ماسک ہیں تو انہوں مشیینیں لائے سستی ملنے لگی کٹنگ مشینیں اور اپنا خود کے ماسک بنانے لگے لہٰذا تو اس طرح لوگوں نے کافی فائدہ اٹھائے ہیں

سینیٹائزر تو ایسے بکا ہے کہ جیسے پانی میں نیلا رنگ ڈال کے اور کچھ ٹھنڈک کا منٹ وغیرہ ڈال دی لو جی سینیٹائزر آپ کا مکمل طور پر تیار ہے لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا کی وبا سے صرف لوگ ہی نہیں مرے ہیں بزنس پہ بھی بہت اثر پڑا ہے اور کاروباری آدمی بھی بہت پریشان ہوئے جنتا اور لوگوں کو ملک کے لوگوں کو سینیٹائزر ماسک کے نام پہ بہت بےوقوف بنایا بڑے بڑے لوگوں نے نقلی چیزیں نقلی سینیٹائزرس صابن ہنڈریڈ پرسینٹ پروٹیکشن کے لیے صابن وغیرہ جیل وغیرہ ہینڈ سینٹائزرس وغیرہ خوب بکے ہیں ان کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے بس باقی اور لوگوں نے صرف لوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور ملک کی ترقی کو پیچھے کیا کورونا سے کافی اکانامک پریشانیاں بھی آئی ہیں صنعتی پریشانیاں بھی آئی ہیں کاروباری لوگ بھی کافی حد تک اس سے متاثر ہوئے ہیں تو کہنا یہی ہے کہ اتنا کورونا نے کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے اور لوگوں نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے انسان انسان کا دشمن ہے